हैलो हैलो हा दीदी हरिओम

हैलो हा असांजा फ़ोटू तव्हांखां खेचाराया हुयाव हो अञा आया कोन्हनि मूंखे ॿ ॾींहं थी विया आहिनि तव्हां चयो अथव ॿिनि टिनि कलाकनि में अची वेंदा पर कोन्ह आया आहिनि चोवीह कलाक जो टाइम ॾिनो हो जी मुंहिंजो नालो लता चंदवानी आहे

जी जी जी शादीअ ते असां ॿाहिरां खां आयल हुआसीं ऐं असांखे फ़ोटो अॻियां मोकिलणा हुआ त असां तव्हांखां फ़ोटो खेचारायासीं हा तव्हां ॿुधायो कॾहिं ॾींदव टाइम थी वियो आहे ॾेयण जो जी दीदी मां हूअं त तव्हांखे तंग न कयां पर असां आयल आहियूं ॿाहिरां शादी में त असांखे वरी ॿाहिरि वञिणो आहे ऐं असां जा जेके बि महिमान आया उन्हनि जा उन्हनि खे ॾेयणा आहिनि त थोरी तकलीफ़ तव्हांखे ॾींदासीं पर तव्हांखे फ़ोटो तयार करे ॾेयणा पवंदव हीअंर मुंहिंजी ट्रेन ॿ टे कलाकनि खां पोइ आहे तव्हां कोशिश कयो मूंखे फ़ोटो ठाहे ॾियो त सुठी ॻाल्हि आहे जी

ॾ जी दीदी असांजो थोरी दिक़तु ईअं थींदी छो की असां जेके महिमान आया आहियूं न अलॻि अलॻि शहरनि मां आया आहियूं त सभिनि जो तव्हां मूंखे मोकिलिंदा की सभिनि जो पंहिंजे पंहिंजे एड्रेस ते तव्हां मोकिले छॾंदव पोइ जी मां जीअं मां महाराष्ट्र मां आई आहियां ॾिसो हीअंर थी विया अठ थिया आहिनि असांजे यारहें लॻे जी ट्रेन अथव हा त अलॻि अलॻि शहरनि में जेके महिमान आहिनि उन्हनि खे थी पंहिंजी ॾेयणी पवंदी न हिन करे मां तव्हांखे परेशानु कयो फ़ोन करे भई मतिलब पोइ अलॻि अलॻि शहर मां आयसि कीअं मोकिलिंदा तव्हां जी हा हूअं त असां ॿ ॾींहं हिते हुआसीं त असां तव्हांखे तंग न कयोसीं पर हाण असांजो वञण जो टाइम थी वियो आहे का महिमान मध्य प्रदेश जा हुआ का महाराष्ट्र जा हुआ तव्हां सभिनि जो अलॻि अलॻि मोकिलिंदा इन का न असांखे हिते ॾेई छॾो न त असांजा पंहिंजा फ़ोटो घुराए पंहिंजा पंहिंजा खणे छॾंदासीं जी तव्हां मूंखे हा हा तव्हां मूंखे फ़ोटो मोकिलियो मां तव्हांखे ऑनलाइन पेमेंट कयांव थी पोइ ठीकु आहे दीदी जी जी जी बाक़ी तव्हांजी फ़ोटोग्राफी तव्हांजी फ़ोटो जी फिनिशिंग ॾिसी असां हाली ख़ुशि थिआसीं इलाही सुठा फ़ोटा खिचयोव तव्हां हलो जी दीदी जी जी दीदी हा हरिओम दीदी